गोंयांतलो खेळा क्षेत्र खेळा संबंदीत सट्टो आनी जुगार कर कार्य देशीर कायदेशील चोपटी आनी नियमाक देखरेखीक वरवीं हाताळटा गोंय दमन आनी दीव भौशीक जुगार कायदो नायनटीन सेवेनटीन सिक्स सावून गेला सट्टे सयत अंदीकृत सट्टेच्या कार्य वळीचेर बंदी आसता जाल्यार पर्वाणो आशिल्ल्या जुगाराचे नियंत्रण आसा जुगाराच्या कार्यवेळीचे कार्यवळीचेर देखरेखा दवरपाक खातीर पालन सुनिश्चीत करपा खातीर आनी बेकायदेशीर सट्टेचेर बंदी घालपाक खातीर राज्या गेमींग आयुद्याचेर नेम नेमणूक केल्या